جی ہاں ایک كتاب ہے جو اردو ادب سے متعلق ہے جو كہ داستانوی شكل میں ہے اس كا نام فسانہ عجائب ہے یہ بہت زیادہ ٹائپ كیے گئی ہے اور میرے استاذ نے اسے سختی كے ساتھ مجھے پڑھنے كا حكم دیا لیكن مجھے یہ كتاب پسند اس لیے نہیں آئی اور میں اسے نہیں سمجھ سكا كیونكہ یہ كتاب پوری طرح سے فارسی آمیز ہے فارسی زبان مجھے سمجھنے میں كافی دشواری ہوتی ہے اور اس لیے میں نے اس كتاب كو پسند نہیں كیا